जियां की इस सवाल च मिकी पुच्छेआ गेदा की अपने पड़ोसी दे बारे च सनाओ में तुसें सनाना चाह्नां निक्खु भैया दे बारे विच दुगे नंबर उप्पर में सनाना चाह्नां तुसें बल्लू भैया दे बारे च तीसरे नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्नां शगु दीदी दे बारे च तीसरे चौथे नंबर उप्पर में तुसें सनाना चाह्नां कृतिका दीदी दे बारा च पंजमें नंबर उप्पर में तुसेंगी सनाना चाह्नां श्रवू दे बारे च धन्यवाद